तुस मिगी हून अपने बारै दस्सो थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ थुआढ़े मम्मी भापा हुंदा नांऽ केह् ऐ तुस कु'त्थुं दे रौह्ने आह्ले ओ होर कम्म केह् करदे थुआढ़े डैडी होर होर तुस केह् कम्म करदे इसलै तुस अपने बारै सनाओ मिगी हून मेरा नांऽ ऐ सन्नी ते मेरे घर दे बिच अ चार फैमली मिंबर न जेह्दे बिच मेरे पापा इक कम्म करदे प्राइवेट कम्म करदे कटरा शैह्र दे बिच होर मेरा भ्राऽ मेरे कोला बड्डा ऐ ते अस दो गै भ्राऽ न मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ऐ ओह् डरैबर ऐ गड्डी चलांदा ऐ ट्रक चलांदा ऐ ते ओह् जादै बाहर गै गड्डी चलांदा ऐ अपने साउथ आह्ली सैड अपने महाराश्ट्रा होइया बंबई गोवाहाटी गोवाहाटी बगैरा चलांदा ऐ गड्डी ओह् ते बाकि मेरे जेह्ड़े अम अस ते घर दे फैमली मेंबर चार ई हैन दो भ्राऽ ते कोई भैन निं ऐ अस चार बंदे न घर दे ते बाकी मेरे अपने अम ननिहाल मेरे त्रैऽ मामें न ते पंज मासियां न बाकि नानी न नानू न ते बाकि अपने घर दे बिच साढ़ी फैमली जेह्ड़ी ऐ मेरे कजिन न पंज छे भ्राऽ कज़िन न ते होर बगैरा तिन्न चार मेरी चाचियां हैन दो ताइयां हैन चार चाचे हैन दो दो तातो हैन ते बाकी मेरे भ्राऽ जेह्ड़े कज़िन बड्डे बड्डे बी हैन ते उं'दी नौकरी ऐ जे एंड के बैंक बिच ओह् नौकरी करदे ऐं ते बाकी उ'नें ब्याह् बी करी उड़े दा उं'दे उं'दे बी बच्चे इक मुड़ा ऐ उं'दा ऐ ते उ'न्दे कोला नि'क्के भइया न जेह्ड़े ओह् ओह्बी पढ़ा दे न फिलहाल ते ओह् अपनी फिजिक्स बिच एम एससी करा दे न इस बेल्लै ते बाकि मेरी अपनी जेह्ड़ी स्कूलिंग होई दी ऐ ओह् गौरमेंट स्कूल दा में स्कूलिंग पढ़े दा ऐ फर्स्ट टू फिफ्थ में प्राइमरी स्कूल पढ़े दा ओह् बी गौरमेंट स्कूल पढ़े दा ओह्दे कोला बाद फिर में मिडिल स्कूल उठी आ ओह् मिडिल स्कूल दा गौरमेंट उसदा नांऽ हा गौरमेंट मिडिल स्कूल कोलाख ते जेह्ड़ा जि'त्थें में पंजमी कीती दी उसदा नाम हा गौरमेंट प्राइमरी स्कूल लोअर कलाख ते ते उसदे कोला बाद में अ दसमीं करने ई दूऐ स्कूल गेआ उस स्कूलै दा नांऽ हा गौरमेंट हाई स्कूल सिरा ते उ'त्थें में बड़ा अच्छा पढ़दा ऐ दसमीं में फर्स्ट आये दा उस स्कूल दे ते बड़ा अच्छा मास्टर थे उ'त्थें बड़े अच्छे मास्टर पढ़ांदे हे असें ई ते ओह्दे कोला बाद में फिर अपने टवेल्थ जेह्ड़ी ऐ गौरमेंट हाई स्कूल लाटी दा कीती दी ऐ होर में मेडिकल बिच बारमीं कीती दी ऐ एह्दे च मेरे सब्जेक्ट होंदे हे बॉटनी बायो ते ओह्दे कोला बाद में जेल्लै बारमीं पास होया ते फिर में गौरमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर अपने पढ़ने बास्तै आइया ते जेल्लै इद्धर इस बैल्ले में ना में अपने अ अ ग्रेजुएशन करा दा बी एससी करा दे ऐ ते अपने जेल्लै कॉलेज आया में कॉलेज फेिर दोबारै अपना मेडिकल चूज करी उड़ेआ ते फिर बायो में पगड़ी लैती दी ऐ फिर बायो में पढ़ा दा इस बैल्ले बी बस मेरा हून फाइनल आना आह्ला बाद होने आह्ला कम्पलीट होने आह्ला होर करीब दो म्हीनें दे बाद ते फ़िलहाल ते इ'न्ना गै ऐ